मां असांजे बगीचे में गुल गुल ॾिसी करे ॾाढो ख़ुशि थींदी आहियां जीअं त गुलाब जा गुल आहे ऐं ॿिया बि गुल वधंदड़ु ॾिसी करे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे ऐं तुलसीअ जो वणु जीअं वधंदो आहे तीअं मन में ईअं ई आथ थींदो आहे त असांजे घर में हाणे बरक़तु वधंदी ऐं असां ॾाढा ख़ुशि रहंदासीं